हँ भैया प्रणाम कहै छी जे खानापीनामे भोजनमे की सब यऽ मिलैया बनैया हँ नहि हम्मे कहलियै जे हमलोग अयलियै दखै लए जी खाना पीना की सब भारतमे चलै छै खाइ छै भैयासब सबचीज मिलै छै भैया हँ हँ ढंगसॅं होइ छै ने कोनो ओहिसॅं कोनो चीजसॅं नहि ने कत्तौ ने हँ अयलियैया देखैयै लए जे देखियै भैया लोक सब कीसब भोजनमे होइ छै कीसब खाइ छै एहि लऽ कऽ ने जे कोन कोन फल फूल खाय छै

ओहो नहि

सब प्रकारके सब्जी होइ छै तेॅं पुलिसवलोमे अहिना होइ छै ने बढ़िऑं बढ़िऑं खाना ने होइ छै दाल सब्जी पापड़ कचरी बड़ी जे होइ छै से खेनाइ पिनाइमे बढ़िऑंसॅं ढँगसॅं मिलै छै दूध दही

अच्छा भैया तब राखू